हेल्ल' नोंथांनि बाजै हटेलनिफ्राय आंनो अमा ओंख्रिनि गोनां जादोंमोन नाथाय आंनाव समा जोबोरैनो खम नोंथाङा आंनो ओंख्रिखौ होफैनो हागोन ना आंनि थंआ जाबाय क'क्राझारनि सोनाबहा थानाय मावमारि गामियाव